हलो नमस्ते बोलें

तो आप क्ली क्लिनिक आकर दिखा लेते ना अच्छा अच्छा फिर हाँ हाँ ठी फ़िलहाल तो आप बुखार चेक करो पहले बुखार चेक किया आपने

तो उसके लिए आप पहले से टेस्ट करवाना पड़ेगा आपको ऐसा करें मैं दवाई बता देती हूँ आपको आप कोई पैरासिटामोल रखी होगी आपके पास हाँ पैरासिटामोल लो आप और कल आकर पहले टेस्ट करवा लें मलेरिया टाइफाइड और डेंगू हाँ यह तीन टेस्ट करवा कर मेरे को रिपोर्ट दिखाना हाँ तो फिर आपका इलाज शुरु करेंगे सुबह शाम दो टाइम हाँ अगर बुखार नहीं उतरा तो बीच में फिर ले सकते हो चार घंटे बाद नहीं तो दो टाइम

टेस्ट करवा कर रिपोर्ट ले आना

हाँ ठीक है ओ के